योगा दिक्खनें तांई में बड़े सारे यूटयूब चैन्नल फालो करना होना उंदै चा कुश चैन्नल नां में सनाना चांह्गा इक चैन्नल ऐ श्री योगा नांऽ दा जेह्ड़ा कि श्री श्री रवि शंकर होरैं चैन्नल बनाए दा ऐ ते एह्दै उप्पर एह् योगा दा ध्यान करना सखांदे न ते होर इक होर चैन्नल ऐ जेह्दा नांऽ ऐ भारत स्वाभिमान जेह्ड़ा कि श्री राम देव बाबा जी दवारा खोलेआ गेदा ऐ ते एह्दै च एह् परानायाम ते अयुर्वेदिक जेह्ड़े लाज़होंदे न ते नाल योगा सखांदे न एह्दे इलावा होर बी बड़े सारे चैन्नल न यूटयूब उप्पर जेह्ड़े कि अस दिक्खनें होनें आं ते योगा करने च बड़ी सारी जेह्ड़ी मुश्कलात आंदियां न उंदे चा में कुशतोआनू सखानां चांह्गा जिंदे च कि तोआड़ी जेह्ड़ी शरीर दी कुश सेवाएं होंदियां न जियां कि आसन होंदे जेह्ड़े शरिरिक रूप नै बड़े मुश्कल होंदे नै ते शुरुआती तौर उप्पर ओह् मुश्कल होंदे पर आस्ता आस्ता करने च बाद च जेह्ड़े कि ठीक होई जंदे न आसान होई जंदे न कि शरीर तोआड़ा इन्ना लचीला नी होंदा ऐ इन्नी ताकत नी होंदी शरीर च कनैं शुरुआती तौर च ते उसलै मुश्कलां आंदियां न केंई ऐसे आसन न जेह्ड़े करने च लेकिन आस्ता आस्ता जिसलै तुसैं रोज़ करने तां ओह्दे बाद च ओह् आसान होई जंदा करना ते फिर इक ऐ कि साह्नू कोई मार्ग दर्शन करने मार्ग दर्शन करने आह्ला कोई नी ऐ योगादे टीचर न उंदी बड़ी कमी ऐ इसलै योगा दे अध्यापकें दी बड़ी कमी ऐ क्योंकि लोग अज कल योगा च इन्ना रुची नी लैंदे हैन एह्दै नै साह्नू मार्ग दर्शन करनें गी कोई नी ऐ तांकि योगा सिक्खनें गी इक ठीक तोआनू इक निर्देश होना चाही दा ओह्दे बिना स्हेई आसन करी नी सकदे हैन ते गल्त तरीके नै आसन करने आंते ओह्दै नै साह्नू चोट वी लग्गी सकदी ऐ ते पूरा लाभ साह्नू नेंई मिली सकदा ऐ योगा करनैव नै फिर एह् मुश्कलात आंदी ऐ कि एह्दे चइक नियमता चाही दी होंदी ऐ कोई बी तुसें शिक्षा जेह्ड़ी लैनी ऐं ओह्दे च तोआनू इक नियमत तरीके नाल चलना पौंदा ऐ और रोज़ अगर तुस योगा करगे तां गै ओह्दा फायदा होनां ऐ तेअस बड़े जल्दी इयां ढिल्ले पेई जन्ने आं इन्ना रुची नी लैंदे बड़ी जल्दी अस शड्डी दिन्ने होनें कैंह् कुि योगा करने दा जेह्ड़ा साह्नू लाभ मिलदा ऐ ओह् इक दो दिनें च नी मिलदा ऐ ओह् असेंगी केंई देर तक करना पौंदा ऐ ओह्दे बाद च साह्नू ओह्दा लाभ लब्भदा ऐ फिर साह्नू कठनाई इकहोर आंदी ऐ जेह्ड़ी ते मुश्कलात आंदी ऐ जेह्ड़ी ऐ कि मानसिक मुश्कलात आंदी ऐ क्योंकि योग नां ई साह्नू शारिरिक तौर उप्पर मतलव की करना पौंदा ऐ एह्दै चमासिक ध्यान बी बड़ा लाना पौंदा ऐ ते केंईजेह्ड़े लोग होंदा उनैं मन घी शांत बड़ा इयां औक्खा लगदा ते भिरी जिसलै असैं योगा करना होंदा तां असैं अपने मन च तनाव और चिंता गी शोड़ना पौंदा जेह्ड़ी कि इन्ना असान नी होंदा ऐ करना दुजा एह् ऐ कि हून एह्दा कैंह् कि योगा हून साढ़ा साढ़ा भारत दा ई इक बिशे ऐ ते हून किसे नै अगर सिक्खना ऐ जियां कि इक दुए दुए देश च कुसे नै योगा अगर सिक्खना ऐ तां उसी हिन्दी अपनी थोह्ड़ी हिन्दी सिक्खनी पौनी ऐ कैंह् कि साढ़ा जेह्ड़ा योगा ऐ ओह् हिन्दी च गै चलै करदा ते एह् भासा जेह्ड़ी इक नादा बनदी ऐ योग सिक्खनें च ते होर एह् ऐ कि चोट होने दा खतरा बी योग करने च होंदा ऐ ते अगर अस योगा गल्त तरीकै नै करगे ते ओह्दै च साह्नू चोट बी लग्गी सकदी ऐ तांईयै आखदे कि योगा दा अगर कोई टीचर जेह्ड़ा अध्यापक होऐ ओह्दे कशा ई सिखगे साह्नू कोई मार्ग दर्शन करने आह्ला होऐ तां गै इसी स्हेई तरीके नै योगा और आसन अस करी सकने न